आइकाल्हिके छै ने कतबौ पढ़ि लिखि लै छै लोक या स्टूडेन्ट्ससब लेकिन सरकार जे छै ने नौकरीके तऽ नहिए आब बेसी भऽ सकैए कमसँ कम नौकरी रहै छै तऽ लोक बेसी पढ़ि लिखिकऽ बेरोजगारे रहै छै तेँ जे छै हमरा अहाँके बापे दादाके जमीनके छै ने बिजनेसके जमीनके किछु हटाकऽ बिजनेस करू ई से जे रोजगार हुअए सरकारोके कोनो भी फण्डसब रहै छै ओहिमे किछु देखिदाखि ब्लॉक त्लॉकमे नौकरी कऽ कऽ जे अपन रोजगार करैत रहबै बेरोजगारी नहि रहू तेँ कहब जे छै बेरोजगारी सरकार तऽ कमेसम रोजगार दै छै कतबो पढ़ि लिखि लै छै तऽ रोडेपर बैसल रहै छिए मोबाइल चलबैत रहै छिए एहिसँ नीक रोजगार कोनो ने कोनो बिजनेसके खोलिके जे पाँच टका कमाबू जे घरके भरण पोषण होइ होइत रहत जाहिसँ कि रोजगार मिलैत रहत इएह हम कहब हमरा इएह कहबाके अइ